मुंहिंजे हिसाब सां शरीर खे ठीक रखण जे लाइ योगा करणु खपे रोज़ु सुबुह जो उथी करे नितु नेमु योगा करण सां असांजो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे ऐं असांखे थकावट दूरि थींदी आहे ऐं मां सभिनी खे बि इहो ई ॿुधाईंदी आहियां की योगा कयो योगा करण सां असांजे शरीर जी पूरी थकानु सॼे ॾींह जी थकानु दूरि थी वेंदी आहे ऐं ऐं दिमाग़ खे बि शांती मिलंदी आहे ऐं शरीर बि स्वस्थ रहंदो आहे इनसां का बि बीमारी कोन थींदी आहे ऐं योगा करण सभ खां सुठो ऐं सुठो आहे इन करे असांखे योगा करणु खपे